ایک میرا دوست یوگا كرتا تھا وہ گھر كے اندر بھی یوگا كرتا تھا تو صحیح یوگا نہیں كر پاتا تھا آن لائن یوگا كرتا تھا وہ ٹھیک ہے تو میرا دوست تو وہ ہندو تھا تھوڑا اس كی وجہ سے تو اس نے پھر جب آن لائن صحیح نہیں لگا اس كو تو پھر آف لائن چلا گیا پھر وہ آف لائن یوگا كرنا شروع كر دیا اس نے اچھا خاصا یوگا كرنا شروع كردیا اس نے تو ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا پھر جب بہت ساری بات ادھر ادھر كی باتیں بولتا تھا جے ہند جے ہو یا جے بھارت پتہ نہیں كیا كیا اس وجہ سے میں اس كے ساتھ چھوڑ دیا تو میں گھر پہ ہی یوگا كرنا شروع كردیا تھا تو پھر وہ آف لائن ہوگیا میں بھی آف لائن تھا ہمارے پاس بھی تھا ٹیچر تو میں گھر میں ہی كرتا تھا تو وہ ادھر چلا گیا پھر